یہاں دلی سے ابھرنے والی کچھ اہم تکنیک اور سائنس کامیابیاں جیسے کہ آئی آئی ٹی دلی آئی آئی ٹی دلی دلی ہندوستان کا ایک نامور تعلیمی اور تحقیقی ادارہ ہے کامیابیاں جیسے یہاں سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوا ہے فائیو جی ٹیکنالوجی آئی ہے اور کلائمیٹ سائنس کے اوپر یہاں پہ کام ہوا ہے اور روبیٹک پر اور اعلیٰ درجے کی ریسرچ کئی اسٹارٹ اپ اور انوویشن پروڈکٹ کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے جیسے کہ ایمس ایمس ہاسپٹل ہے دلی کا اس میں ہی اس کا ہے اے یو انڈیاین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہندوستان کا سب سے بڑا طبی ادارہ ہے کامیابیاں بھی اس کی بہت ہیں جیسے کہ کینسر کا علاج دل کے امراز اور نادیر بیماریوں پہ تحقیق کووڈ انیس کے دوران ویکسین کے علاج میں رہنما کردار میڈیکل ٹیکنالوجی میں نئے اقدمات جیسے سی ایس آئی آر این پی ایل نیشنل فزیکل لائبریری دلی کی ہے یہ ادارہ سائنس ایوم انڈسٹری ریسرچ کاؤنسلنگ کا حصہ ہے کام وقت اور پیمائش کے معیار نظامت نیو مٹیریل اور نینو ٹیکنالوجی میں اضافہ پیاورن اور ایئر کوالٹی سے جڑے پروڈکٹ